हैलो केह् हाल तुंदा बस बधिया आं हून साढ़े कोल कशमीरी गलीचे आए दे तुसें लैने गलीचे बड़े शैल ऐ कश्मीरी गलीचे तुसेंगी सस्ते लब्भी जाने गलीचे ते गलीचे स्टार्ट होआ दे ते इंया बड़े मैहंगे मैहंगे थ्होंदे दुकानें उप्पर ते में स्टार्ट कराना करानी आं ज्हार रपे कोला आं जी ज्हार रपे दा तुसेंगी इन्ना सोह्ना गलीचा लब्भना तुंदा मन खुश होई जाना रंग बड़े शैल लाल रंग नेईं नेईं पूरी गारंटी ऐ पूरी ना ना ओह् पूरी गारंटी ऐ आहो तुसें मेरे कोला चीज़ां लैतियां तुसें कदें तुसें मेरे कोला चीज़ां लैतियां तुसें में शकैत दा मौका दित्ता कदें में तुस इसी दिक्खो ते सेही छड़े लाल ठीक ऐ ठीक गारंटी पूरी ऐ तुस लेई लैयो तुस लेई लैयो कोई गल्ल निं पैसे तुस बाद बिच देओ तुस लेई लैयो ठीक ठीक